अॼुकल्ह गवर्नमेंट जे तरिफ़ा जाम सॼा फ़ाइदा ॾीनल आहिनि माण्हुनि खे पंहिंजी सिहत सुठी रखण लाइ पंहिंजी सिहत खे सुधारण लाइ जंहिं खे पैसो कान्हे जेको पंहिंजो इलाजु न कराइ सघंदा आहिनि पैसे जे करे हुन लाइ गवर्नमेंट ॾाढो ई फ़ाइदो वारियूं शयूं कॾियूं आहिनि जंहिं मां हिकड़ी आहे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना जंहिं में माण्हूं पंहिंजो इलाजु कराए सघंदा आहिनि बिना पैसनि जे ऐं सुठी तरह हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मां हुननि जो इलाज थींदो मां त इएं फ़ाइदो कॾहिं वरतो न आहे पर मूंखे ज़रुरत पई त मां ज़रुर हिन फ़ाइदे जो इस्तेमाल कंदुसि छोकी मूंखे बि पैसनि जी घुर्ज पवंदी आहे कॾहिं कॾहिं सोचणो पवंदो आहे बिमारी जो इलाजु करण लाइ हुन खां पोइ जेका माण्हू महाराष्ट्र में रहंदा आहिनि उहो हिन जो फ़ाइदो खणी सघंदा आहिनि ऐ कीअं हिन जो फ़ाइदो खणिजे उहो ॼाणण लाइ असां गवर्नमेंट हॉस्पिटल वञी सघूं था हुते पूछी सघूं था कीअं माण्हूं हिन जो फ़ाइदो खणी सघे थो या मोबाइल जे ज़रिए असां हीन जो फ़ाइदो वठी सघूं था